जोङो दाउ अमाखौ फिसिदों हय बेमार आजार जायोब्ला अमाफोरखौ बिदिनो ओरै दक्थ'रखौ लाबोनाङो बेटारि भारा गारनानैबाबो दुइस' तिनस' गारनानैबाबो जों लायनांगौ जोंनि जायगायाव गैया रौथायावसो दङ जोंना गोजान जायो इसे होनब्लाबो जों नायनांगोन बिसोरखौ जिउ गोनां बस्तु जों बेफोरजोंनो फेहेरनानै जानाङो नालाय दा बेनिखायनो जों नायनांगौ जोंहा गोनां जायो आरोमा बेफोरबो गोनांथि खोथाथार मोसौ बेमार बोरमा बेमार बोरमाया दाखालिबावैसो जानानै थांबावदों मेगन खानि जानाय मानाय जोंनो फाहामनांदों बेखौ दै गुदुंजों संख्रि सारै सारै दै गुदुंजों लागायनानै संख्रि लागायनानै सारै सारै फाहामनांदौं बेफोरखौबो गासैबो बोरमाफोरनि मेगना गाज्रि जानायाव खानि जाजोबथारदोंमोन बोरमाफोरा बोरमा लानायफ्रा न'आव लानायफ्रानो दा बेफोरबायदिखौथ' जों दक्थ'र मोनस्लाबियाव न'आवनो बोरैबा बयबो बुंनायखाय गोसोखांनानै संख्रिजों दै गुदुंजों लगायनानै सारै सारै हामबाय आरो बिसोरो मोजांआव फैबाय बियो दा अमाफोरखौबो बिदिनो दानायाव मुलि लागाय लागाय होनानै माबानाङो आरो बे हामथाराब्ला भेटेनारि दक्थ'रखौ लायनानै बिजि होफैनांगौ गोनां जायो मोसौफोरखौबाबो बिजि होफैनांगौ गोनां जायो जों लायनाङो दक्थ'रखौ दुइस' थिनस' गाहाम थेला भारा गारनानै बेटारि भारा गारनानै गोजान जायो जोंनिफ्राय थिन सारि किल'मिटार जायो होमबाबो जों लायनाङो रौथायाव जोंनि जायगायावथ' गैयाना ओंंखायनो गोजानावबाबो जों लायनानै मानाङो आरोमा दा मोजाङै मोजां सोलिनानै दंथयो आरो जों दा बिदिनो बेफोरबायदि अमा लानानै नायखानांगोन जों लाबाय जेथिया बेखौ मोनगोन होननानै आसा खालामनानैसो लायो नालाय जों बेखौ फाहामखानांगोन दाउ अमा मोसौ बोरमा गासैबो लाजोबनांगोनथ' होनबासो जों बर'नि फिसायालाय आरो बेफोरखौ लायाबानो जाया गासैबो दा दा जोंनियाव अमा मासे दाउ मासे लानानै बेफोरखौनो जों माबालाङो सोलिलांनो गोनां जायो जेबो उफाय गैया रावबो गोरोंगोरा गैया साख्रि बाख्रि लाना जानो हानाय बेफोरजोंनो खेतिय बाथिजोंनो जों जायो आबादफोरजोंनो गासैबो जेबो उफाय गैया जोंहा हिनजाव मानसिफोर गोजा जोंबो जानायफ्रा हौवा मानसिबो गैबावा रावबो जोंहा न'खराव बिराद खस्त' मोनो जोङो जानायाव बेमारबो जालांबाय बुरै देहा जालांबाय सानाय सुनाय जालांबाय होनबाबो जों सोलिनानै जानाङो दा जेबो उफाय गैया जोंनि थाखाय